ہیلو

جی جی جی میں فلاورس سے بول رہا ہوں کیا چاہیے تھا آپ کو جی مل جائیں گے بالکل آپ ہمارے یہاں جسمین اویلیبل ہے تو الگ الگ ریٹ ہیں چھوٹے سائز کا بھی آتا ہے بڑے سائز کا بھی آتا ہے اور ڈیپینڈ کرتے ہیں اور اس میں فریش فلاور بھی ہوتے ہیں اور کچھ پرانے ہو جاتے ہیں وہ بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں

دونوں مل جائیں گے آپ کو پوٹس لینا ہو آپ پوٹس میں بھی لے سکتے ہیں اور صرف فلاور بھی لے سکتے ہیں اور دونوں کو اٹیچ بھی کر کے بھی دے سکتے ہیں اور الگ الگ بھی مل سکتا ہے کیا آپ اپنی مرضی سے چاہیں تو بعد میں آپ اس میں

جی میں یہاں سے ڈلیور ہو جائے گا اس کے لیے آپ کو ایڈریس وغیرہ پورا بتانا ہوگا اور تو ڈلیور بھی کر سکتے ہیں اور ڈلیوری چارج الگ ہے پھر اس کا خاصیت یہ ہے کہ سب سے زیادہ بکتی جاسمین ہی ہے اور آلموسٹ سارے لوگوں کو یہی پسند آتی ہے کیونکہ اس کی جو فریگرینس ہے کافی دیر تک ٹکی رہتی ہے اور اگر روز کے بعد اگر ہم یہ روز جو ہوتا ہے اس کے بعد ہم کسی فلاور کی بات کریں تو وہ جاسمین آتا ہے

جی تھینکس سر اوکے